औ औ औ जानो नागिरदों सानथाम सोल' दंसै आंनि न'आथ' साहा फारसे जायो आमफ्राय बारा गोजान नङा साजायनायाथ' मोजां जादों औ आरो सानथामसोनि गेजेराव मोजांसिन जाबावगोन दोरोमाथ' बाथौ दोरोम नि खावसे दङ आमफ्राय ब्रह्म दोरोमनि खावसे दङ आमफ्राय बाथौ दोरोमनिया बाथौनि फुजा होयो ब्रह्म ना ब्रह्म नि होयो औ औ माबा जागोन बाथौ दोरोमनिआ प'यस्ललिस घर दङ फ'रटि फाइभ औ ब्रह्म धोरोम ना खमसिन जागोन टार्टि फाइभ जोंखौथ' ब्रह्मनिखौ खबर होआखै बिसोरो जों जास्ट मानि नायनो थांगोन आरो जों औ औ बिनि थाखाय बिसोरो मालाय गावसोरनि दायथ' बाथौ धोरोमनि आमफ्राय जोङो बिदिनो नायनो थांगोन आरो जोङो नायनो थांगोन औ आंनि न'खरावथ' परियालाव साब्रै नालाय साब्रैआव सानै थांगोन ओहो थाङा औ औ दे दे